वुल्सबर्ग एक शार जें जर्मनी ह्या देसांत आसा हांगा एक फांकी धांवतेऱ्यांचें म्युजियम आनी पार्क आसा ह्या शारांत बुल्सबर्ग कासल आनी फ्युन सायन्स सेंटर पळोवंक मेळटा सेन जॉर्जन इमश्वजाड एक सोबीत शार जें जर्मनीच्या काल्या रानांत मेळटा हांगाचो एक बोव वेगळी परंपरा ती म्हणल्यार हांगा तरेक तरेक भाशेचे घडयाळ करतात न्यूजिलँड एक जुंवो देस जो सावथ पॅसिफिकेंत आसा हो जावन आसा एक भोव सुंदोर आनी सोबीत देस हांगाचो लोक मोवाळ आनी मोगाळ